फरायसालिफोराव जोंनि बे बर' एरिया नि फरायसालिफोराव मेनलि गथ'फोरखौ माबा फोरोंनांगौ आरो मा होनो बेखौ बे आखल दानाय गथ'फोरखौ जेनबा एलपि स्कुल निफ्राय बे गुदि फरायसालिफोराव जोङो बानान जरायनायफोरखौ जों फोरोंनांगौ जायो आमफ्राय हांखो दानाय हांखो दानायनिफ्राय लानानै जोङो दाजाब दानख' दानख' सिनखौ सिनायहोनाय दाजाब सिनखौ सिनाय होनाय गुदि फरायसालिफोराव बेफोर बायदिखौनो जोङो फोरोंग्रोनाय जायो एबा फोरोंनो नांगौ आमफ्राय जों जेब्ला गेजेर मोनहैयो जेब्ला एम इ सेक्सन मोनहैयो एम इ सेक्सनाव जों मा जायो सेन्टेन्स मेकिं फोरखौ जों फोरोंग्रोनांगौ जायो सेन्टेन्स मेकिं जेन'बा वार्ड दानाय सोदोब दानाय बाथ्रा दानाय जों बेफोरखौ माने क्लियार खालामनांगौ जायो आरो आंनि मथेब्ला बे गेजेर फरायसालियाव आरो हाइ स्कुल लेभेलावथ' जों गोजौ फरायसालिफोराव जों माने गथ'फोरनि टेलेन्ट खौ नायनानै जोङो गथ'फोरखौ जों फोरोंनांगौ जायो आरो जुदि सोरबा गथ'आ जुदि उइकनेस दंब्ला सोलोंनायाव जुदि बिथांमोना लोरबांथि दंब्ला बिथांमोनखौ जोङो स्पेसियेल केयार लानांगौ जायो बा जोथोन लानांगौ जायो जों गथ'फोरखौ जेब्ला गथ'फोरा क्लास रुमाव उइकनेस थायो आन्दो आन्दो थायो सिरि सिरि थायो बिथांमोनखौ जों स्पेसियेल केयार लानायनि गेजेरजों जों स्पेसियेल माने फोरोंनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो माने मेइन स्ट्रिमाव लाबोनो हायो आरो बिथांमोनखौ जोङो जोथोन लानायनि गेजेरजों मोजाङै फोरोंनो हायो आरो जों बुंनो थाङोब्ला कलेज लेभेलावबो जोंना गथ'फ्रा ओरै जायो माने एलपि लेभेलाव फोरोंना मोजां फोरोंना हरैनि थाखाय गुदि फरायसालि गोजौ फरायसालिफोराव मोजाङै फोरोंनानै मोजां फरायहोनानै हरैनि थाखाय मा जायो कलेज लेभेलावबो खायसेयाथ' स्पेलिं खौनो लिरनो रोङै जायो फरायनोबो रोङा सोरबा सोरबाथ' इंलिसफोरखौ जोंनि बर' मिडियाम नि गथ'फ्रा बेफोर बायदि जाहैयो आरो ओंखायनो आंनिबा गिबिआवनो जोङो एलपि स्कुल खिनिआव जों गुदि फरायसालि खिनियाव माखौ फोरोंनांगौ जायो बे बाथ्रा हांखो सिनायनाय बे सिनफोरखौ सिनायनाय बिदिनो सेन्टेन्स दानाय बाथ्रा दानाय बेफोरखौ माने बे गुदि गेजेर फरायसालिआवनो फोरोंना हरनांगौ जायो आरो जुदि गोजौ फरायसालि मोनहैयो जेब्ला हाइ स्कुल मोनहैयो अब्ला फोरोंगिरिफोरा माखौ फोरोंनांगौ जायो बे मेनलि स्किल बेस माने इन्टेलिजेन बेस बेफोरबायदि खर्सफोरखौ बेफोरबायदि आयदाफोरखौ बेफोरबायदि टेकनिक फोरखौ गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ आरो होमब्लाना माने गथ'फ्रा एडुकेटेड जायो बांसिन हमनो हानाय जायो आरो फराफोरखौ माने आयदाफोरखौ बांसिन हमनो हानाय बांसिन बुजिनाय जायो गथ'फ्रा आमफ्राय मेनलि जोंनि फरायसालिफोराव जों आंखालफोरखौ नुयोब्ला जों फोरोंगिरिनि आंखालखौनो बुंनो हायो आरो जोंनि फरायसालिफोराव जोंनि बर' समासनि जा बर' जायगाफोराव जोंनि फरायसालिफोराव गोबां फोरोंगिरिनि आंखाल जाना दं आरो फोरोंगिरिनि आंखालनि थाखायनो खायसे गथ'फ्रा द्रफ आउट बो जायो माने फरायसालिआव थाङा फोरोंगिरिफोरानो जुदि गैयाब्ला फरायसालियाव ओंखायनो गथ'फ्रा थांना मा खालामनो बिदि जाहैनानै माने बांसिन गथ'फ्रानो थाङा आरो फरायसालिआव जोंनिया सरकारि फरायसालिफोराव ओंखायनो दानि बिमा बिफाफ्रा दानि पेरेन्टस फोरा गार्जेन्टफ्रा मा खालामो बांसिनानो प्राइभेट स्कुलावसो होयो आरो गथ'फोरखौ बांसिन प्राइभेट स्कुलाव होनायनि थाखाय मानि जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफ्रा सानफा एफा थैलांगासिनो दं बे बेफोर आरो माने बे मास्तार गैयैया जोंनि सरकारि फरायसालिफोरनि थाखाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि थाखाय जोबोद दुखु नांथाव आरो बेनि थाखायनो फरायसाफोरा सरकारि फरायसालियाव फरायला प्राइभेट आव होजोबबाय बे प्राइभेट आव होजोबनायनि थाखायनो माने बर' मिडियाम आ थैलांबाय दं आरो मोनफा मोनफा आं सानो बे मोनसे गुबै आंखाल जोंनि बर' मिडियाम नि फरायसालिफोराव आरो मुवाफोरनि आंखाला जाहैबाय जों मुवानि आंखाल बुंनो थाङोब्ला टिसिं लारनिं मेटेरियेल जायखौ बुङो जायखौ टिएलएम बुङो टिसिं लारनिं मेटिरियेल जायखौ जों टिएलएम होनानै बुङो बे टिएलएम नि आंखाला जोंनि फरायसालिफोराव जों नुनो मोनो आरो टिसिं लारनिं मेटिरियेल जा बे मुवाफोर बे मुवाफोरखौ जोंनि फरायसालिफोराव जे आंखाल नुनो मोनो जायनि थाखाय जोङो माने नांगौ बादियै जों फरायसाफोरनो दिन्थिफुंनो हाया सोलोंनो हाया फोरोंनो हाया बेफोर बादि जों जेंना नुजायो आरो आरो जों थामथियाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि फरायसालिफोराव जों मरेल इडुकेसनखौ जों होनो हाया आरो गथ'फोरनो माने सि जोंनि सेलिभासफ्रा मरेल इडुकेसन बेस नङा जायनि थाखाय दिनै समाजाव माने खायसे गथ'फोरा बाथ्रा मानियै जालांदों जों मरेल आखु दानाय गियान दानायजों सेलिभास जोंनि फरा फारिफोराव जों मोना आरो ओंखायनो आखु दानाय जा मरेल इडुकेसन बे फराफोरखौ सेलिभासाव इनक्लुड खालामनो हायोब्ला बा सेलिभासाव जों सोनो हायोब्लाथ' बुहुथ मोजां आरो बेराथ मोजां मानि उन्दैनिफ्रायनो आखु दानाय बे मरेल इडुकेसननि सेपथारफोरखौ जों सोना होफानांगौ आरो अब्लासो जोबोद मोजां जागोन